جی ٹریویل ایجنسی سے بول رہے ہیں آپ جی یہ دلّی میں ستیہ نارائن مندر دیکھا ہے آپ نے ستیہ نارائن مندر اُس کی ہم ہم دو گروپ گروپ گروپ میں گروپ میں ہیں کم سے کم دس بارہ لوگ جی دلّی گھومنا ہے تو اُس کے لیے ایک بس چاہیے ہمیں وزٹ کرنے کے لیے

پہلے تو آپ کو بتاؤں میں نے کہ ہم ہم لوگ سب سے پہلے ستیہ نارائن مندر جائیں گے اُس کے بعد لال قلعہ سے قطب مینار جی

ایک بس کا

اچھا پندرہ سے بیس ہزار لگے گا اچھا چھا اچھا اچھا اور کب تک چھوڑ دیں گے ہوٹل میں بعد میں شام تک ہوٹل سے پک کرنا ہے ہوٹل پہ ڈراپ کرنا ہے آپ کو یہ جامعہ ہوسٹل سے اچھا اچھا شام میں آپ کچھ جلدی نہیں ڈراپ کر دیں گے آپ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کنفرم کر دیں آج میری بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو